हॅलो कोण उलयता

केन्नाच्यान सुरू जाला तुजे हे दनपारच्यान सकाळच्यान रातच्यान तुमी काल भायर बी जेवपाक गेल्ली सो थंयसर तुमी कितें खाल्लेले तें जेवण कशें आसलले बरें आसले बेळशाल्ले आसले ऑर तुमकां कितें फिल जाल्ले वेगळे खाताना बीन आं ऑके एक काम करता वखदां बरोवन धाडटा आमची वॅलनस म्हणून एक फार्मास आहा तुमी थंयसर वसून ती प्रिस्क्रीपशन तो दोतोर तो आहा तो तुमका हे दितलो वखदां दितलो काडून तुमचे जावपाक जाय रोखडें मागीर तुजे फुडल्या म्हणजे दुसऱ्या दिसा तुमी उट्टली पय त्या प्रमाणे तुमचे सगळे सामके जातले हय हय आनी तुमका टॉनीक सुद्दां बरोवन दिता एक सॅपरेट ऑके बरें तुमका पॅजीर सामकें बरोवन दिता तुमकां सकाळची अर्दी सांजची दनपारची कितें कशें तितें घेवपाचें तें सगळें सारकें प्रमाणे बरोवन दिता तरी समज तुमका कितें कनफ्यूजन जाता तर तुमी म्हाका सांगा फॉन करा ओर मॅसेज करा हांव त्या प्रमाणे तुमका सांगता ऑके बरें चड करून ते जेवणांनूत कितें तरी प्रॉबल्म आसतली प्रमाणे म्हणुनूच तुमका तें हे जाला आनी समज तरी तुमी फाल्यां सामके जायना जाल्यार तुमी हॉस्पिटलांत या ऑके बरें बरें